जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कई क्षेत्र हैं अगर नहीं भी जानते तो भी ठीक है मध्य प्रदेश में कई प्रकार के क्षेत्र आते हैं जैसे कि बुंदेलखंड हो गया बघेली हो गया मालवा हो गया ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनकी बोली भाषा उनका रहन सहन उनके त्योहार यह सब में बहुत अंतर है अगर भाषा की ही बात करें तो मालवा में मालवी बोली जाती है बघेलखंड में बघेली बोली जाती है ऐसे कई चीज़ें आ जाती है न केवल इतना ही बल्कि इनकी हम ज़िले की बात करें तो ज़िले भी अपनी प्रमुखता के कारण प्रसिद्ध है